हलो हाँ हाँ सर सर आपको आज की चाहिए क्या तो सर आपको टिकेट कौन सी चाहिए बालकनी की चाहिए या फिर सर आपको आज ही देखनी है और सर टाइमिंग बता दीजिए तो मैं चेक कर लेती हूँ सर मैंने अभी चेक किया आज की तो बुकिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि मूवी ना अभी अभी रिलीज़ हुई है और इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है नहीं सर आपकी बात तो सही है पर आज और कल की डेट में तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अभी ना नई नई मूवी है तो उसके वजह से लोगों की ज़्यादा भीड़ है हमारे सर हाँ सर फिर थोड़ा ठीक है ना सर इसमें थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लगेगा मैं आपकी व्यवस्था करवा दूँगी ठीक है ना सर आप शाम में तीन से छः का शो देख लीजिएगा सर आप दे दीजिएगा सात सौ रुपये ठीक है ना सर हाँ सर ठीक है